السّلام علیکم کیا میری بات اولا کے ہیڈ لائن سینٹر سے ہو رہی ہے جی مجھے ایک گاڑی کرایے پہ چاہیے تھی جی مجھے سیلف ڈرائیو کے لیے چاہیے تھی جی میں چاہتا تھا کہ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ آننتا کے ہلس جاؤں جو حیدرآباد سے کچھ کلو میٹر دور ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے پر کلو میٹر کیا چارج ہوںگے اور مجھے اِس کے لیے آئی ڈی پروفس کیا کیا دینے ہونگے اچھا آدھار کارڈ اور میرے پاس لائسینس کا زیروکس اوکے اور مجھے گاڑی کہاں سے پک کرنی ہے جی مجھے گاڑی دو دِن کے لیے چاہیے تھی پانچ اگست کو صُبح سے اور سات اگست کو شام تک میں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے شُکریہ